यदि मुझे मौका दिया जाए कि मैं भारत की अपने भारत के राज्यों में से कौन सी कला या शैली को दिखाना चाहूँ तो मैं इन शैलियों में से नृत्य को चुनूँगी क्योंकि नृत्य ही एक ऐसी शैली है जिससे हम अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं नृत्य के माध्यम से हमारे देश में कई तरह के नृत्य हैं नृत्य की अलग अलग शैलियाँ हैं जैसे कि जो हमारे देश में है कुचीपुड़ी है भारतनाट्यम है और मणिपुरी है असम में आसमी है इस तरह के नृत्य जो हैं वह हमारे राज्यों की जो खूबसूरती है वह दर्शाती है हमारे राज्यों की जो विशेषता है हम नृत्यों के माध्यम से अन्य देशों को बता सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से अपने देश की कला को देश की शैली को हम उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने देश की जो शैली है उसको हम उन्हें बता सकते हैं धन्यवाद